ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ دودھ کا کاروبار بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں بھینسیں بہت پلتی ہیں بھینسیں گائیں بکری یہ سب پلتی ہے تو سب کے گھروں میں دودھ موجود ہوتا ہے دودھ بیچتے ہیں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں شام کے ٹائم بھینسوں کو چارہ دیتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں اور لگ بھگ مغرب کے وقت جو ہے وہ ان کا دودھ نکالتے ہیں اور پھر شام کے وقت ان کا دودھ بیچتے ہیں صبح صبح پھر دودھ نکالتے ہیں فجر کے وقت اور صبح صبح بھی دودھ بیچتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہمارے یہاں کاروبار ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بازار میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ کپڑے کی دکانیں ہیں کپڑے کا کاروبار بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کھیت ہیں گنّے کے تو گنّے کے کاروبار گنّے کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے سبزی وغیرہ کا کھیت وغیرہ زیادہ تر ہیں کھیت ہوئے گنّے کے کھیت ہوئے سبزیوں کے ہوئے تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں ہمارے گاؤں میں بہت فیمس ہے جن کے کاروبار کیے جاتے ہیں